हॅं सर बोलिए जी बोलिए जी खानामे कोन चीज कोन चीज लेबै बतेबै तब ने

कि कहलियै नहि अभी तऽ खाली कमे हइ ई लागि जो अभी तनि बुक छथिन हॅं तऽ ओ होइ रहल खाली खाना पीनाके कोन चीज व्यवस्था अहाँ कहै छी करै लए जी अभी कयल जायत माँसाहारी छै माँसाहारी बतेबै तब ने

तब सभ सभ सब्जी सब्जी दालि चावल दही चूरा भेल जेना पियाज लहसुन भी नहि खयबै तऽ मानि कऽ चलियौ दही चूड़ा सुनियै ने तऽ दही दही चूड़ा चलत जी दही चूड़ा दही चूड़ा हो सब्जी एगो सब्जी दए देब जी आ नहि तऽ कहबै तऽ लै चलियौ सीधा सिधी दालि रोटी चोखा कहबै तऽ इएह होइ जायत ई तनि महँगा भोजन पड़त गुरगाँव होइ जायत तऽ कहबै सब्जी बनाइ देब चोखा हो जायत अचार किछु दऽ देब आ नहि तऽ कहबै तब खिचड़ी भी बनाए सकै छहु माँसाहारी भोजन नहि करबै तऽ साकाहारीमे जएह होयत हम सभ लबै तब कहबै तब याद पारि दैतहुॅं